हाँ बोलिए जी हाँ मैं तनुजा बात कर रही हूँ अच्छा हाँ सर बिल्कुल उपलब्ध है हमारी दुकान पर लेकिन सर अभी नहीं है जी सर मैं थोड़े टाइम तक आपको मँगवा कर दे दूँगी

सर मेरे पास दो वैराइटी के हैं जी सर एक तो छोटे वाले हैं एक बड़े वाले हैं जी सर मैं रेट बता देती हूँ लेकिन सर यह छोटे वाले जो आप बोल रहें हैं तो वह चमेली के फूल अभी उपलब्द नहीं हैं मेरे पास तो मैं आपको आप बता दीजिए के आपको कब तक चाहिए है तो मैं आपको मंगवाकर और दे दूँगी अच्छा कल शाम तक चाहिए था ठीक है सर मैं आज ही बोल देती हूँ तो कल सुबह तक आपको अच्छे फूल मिल जाएँगे हाँ सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए मैं आपको कल सुबह तक आप फूल उपलब्ध करा दूँगी अच्छा जी सर छोटी फूल आपके दो सौ दस के हैं और जो बड़े वाले फूल है उसमें आपको दस पंद्रह रुपये और एस्ट्रा देने पड़ेंगे उसमें दो सौ पंद्रह रुपये का है वह हाँ सर हाँ बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए टाइम से बिल्कुल मिल जाएँगे जी सर सर यह एस बी आइ बैंक के सामने एक रोड गई है तो वहीं पर है मेरा घर सर बिल्कुल रोड पर ही पड़ता है जी सर जी सर आप बिल्कुल आ जाइएगा सुबह तक मैं उपलब्द करा दूँगी आपको जी सर ठीक है सर थैंक यू